डांस हिकु अहिड़ी कला आहे जे को माण्हूअ सां माण्हूअ खे हिकु ॿिए सां मिलाए थी जॾहिं हिकु डांस जो प्रदर्शनु थींदो आहे हुन ई खे घणा ई माण्हू ॾिसनि था ऐं पाण खे हुन ई सां जोणण जी कोशिश करनि था या हिकु ॿिए खे जोणण जी भावना डांस कल कला खे वाधारो मिले थो